میرے ہاں ہیں پہلے بھی میری زندگی میں ایک جن کا نام رابرٹ ہک ہے وہ ایکچولی میں انہیں جانتی ہوں کیونکہ وہ بکس وغیرہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو میں ان کی اسٹوری سنتی ہوں پویم سنتی ہوں ساری پڑھتی ہوں میں ان کو اور بہت اچھے سے ایکسپلین کر کے ایک ورڈ میں ان کا نہ ایک ایک ورڈ میں ان کی دو تین لائن چھپی رہتی ہے میں اس ورڈ کو پڑھ کے حیران ہو جاتی ہوں کتنا اچھا لکھتے ہیں میں پڑھنے کے ساتھ میں بولتی ہوں واو یار کیا لکھا ہے اور خواہشات رہی تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے بس سیکھوں کہ یہ کیسے مطلب کہ رائٹر بنے کیا ایکسپیرئنس رہا ان کا یہ بننے کے بعد اور میں ان سے انسپایر بھی بہت زیادہ ہوئی ہوں دیکھیے بہت اچھا لکھتے ہیں اور میں ان کی اسٹوری پڑھتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے سننے میں اور رہی حاصل کرنے کی حاصل ہونے کی امید ہے تو میں ان سے یہی حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ ایکسپیرئنس میں سوچتی ہوں کہ وہ کبھی ملیں تو مجھ سے شیئر کریں کہ کیا ایکسپیرئنس رہا ان کا رائٹر بننے کے بعد انہوں نے کیسے اسٹوری لکھی ان کی فسٹ اسٹوری یا کون سی تھی پویم کونسی تھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں ان سے